हाँ मेरी बात रामकुमार सर जी से हो रही है सर मेरा नाम सचिन यादव है जी सर मैं तक्ष आई टी सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ सर मुझे दो लोग का रहने के लिए कमरा चाहिए जी सर मतलब फ्लैट सर मतलब कितने तक आ जाएंगे मतलब कैसे कहाँ किस जगह पे है सर जी सर मैं और मेरी वाइफ़ हैं और मेरे शायद एक दो बच्चे भी हैं चार लोग सर जी सर बता दीजिए सर तभी न अच्छे फ्लैट लेंगे तभी न जानकारी रहेगी तभी न सर बता सकते हैं कि अब लेना है तो अच्छा ही लेंगे सर सर मैं सोनभद्र एरिया में काम करता हूँ सर जी सर जी येस सर एकदम आप सही बोल रहे सर जी सर बता दीजिए सर मतलब कितने रूम का है क्या क्या उसमें सुविधा उपलब्ध है जी सर

सर फोर बी एच के है क्या सर अच्छा सर तब सर कीमत बता दीजिए सर कितने तक आ जाएगा सर इतना महंगा सर हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं सर इतना महंगा हम कैसे ले सकते हैं कुछ डिस्काउंट विसकाउंट दीजिए सर नहीं सर कुछ कम करके बता दीजिए सर बहुत हम ज़्यादा पेमेंट नहीं है सर अभी हम नए नए जॉब पकड़े हैं सर

तो सर मैं समझ रहा हूँ सर वो सब है लेकिन सर मैं इतना नहीं ना दे पाउँगा सर कुछ डिस्काउंट बता दीजिए सर कुछ कम करवा दीजिए सर और कौन सा है सर सर इसकी कीमत कितनी है अरे सर चलिए ठीक है सर डन कर दीजिए फिर हम करवा लेंगे सर यही छह हजार वाला कर दीजिए सर अभी मैं नया नया हूँ न सर इसीलिए उसके बाद मैं उसी को देखता हूँ ठीक है सर थैंक यू